नंढपण खां ई मूंखे घणेई किताबूं पढ़ण जो शौक़ु हुओ जीअं त मां नंढे हूंदे खां ई घणेई किताबूं पढ़ंदी आई आहियां घणेई पुस्तकूं हूंदियूं आहिनि जीअं त असांजे पाठ्यक्रम में बि घणेई हूंदी हुयूं जीअं सिंधीअ में सिंधीअ में बि भाग वठल हूंदा हुआ जीअं नसुर थियो नज़म थियो अहिड़े अहिड़े क़िस्मनि जूं जेको पाठ्यक्रम हूंदो हुओ उहो पढ़ण में मूंखे वधीक सुठो लॻंदो हुओ अहिड़े ज़रिए मां उन खे पढ़ंदी बि हुअसि ऐं जंहिंमे हुन कहाणियूं हूंदी हुयूं उन खे पढ़ण में बि मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ऐं मूंखे नंढपण खां ई किताबुनि जो शौक़ु हुओ ऐं मां पढ़ंदी बि हुअसि हाणे मूंखे आदत हूंदी हुई पर रोज़ु शाम जो हिकु ॿ कलाक वेही करे किताबूं पढ़िया ऐं मूंखे ॾाढा उहो अनुभव बि थींदो हुओ कुझ त कॾहिं त मां उन पुस्तकाल्य वेंदी हुअसि त हुते वञी करे मूंखे नॉवल्स पढ़ण जो बि वधीक उहो हूंदो हुओ नॉवेल्स में बि जेकियूं कहा अखाणियूं जेकियूं हूंदी हुयूं जेके अधूरी रहिजी वञन एड़ी अखाणी पढ़ण में मूंखे घणेई शौक़ु हूंदो हुओ ऐं नंढपण खे यादि करे ॾाढी ख़ुशी थी थिए त पंहिंजे नंढपण जी अहिड़ी सुठी सुठी यादूं आहिनि जंहिंमे मां किताबूं पढ़ंदी हुअसि जेमे आखाणियूं पढ़ंदी हुअसि आखाणियूं बि सुठियूं सुठियूं जंहिंजो जंहिंमां मूंखे ज्ञानु मिले जंहिंमां मुंहिंजी नॉलेज वधे जंहिंमे मुंहिंजो आईक्यू जंहिंमें मुंहिंजे सोशण सोचण जी शक्ती वधे अहिड़ी अहिड़ियूं कहाणियूं जेके अखाणियूं हूंदियूं आहिनि उहे पढ़णु मूंखे वधीक सुठो लॻंदो हुओ